دہلی میں لوگ اپنا فارغ وقت مختلف طریقوں سے گزارنا پسند کرتے ہیں جو ان کی دلچسپیوں عمر اور سماجی حیثیت کے مطابق مختلف ہوتے ہیں جوکہ دہلی کی ایک متنوع ثقافت اور جدید سہولتوں آراستہ شہر اور اس لیے یہاں تفریح کے لیے شمار موقع پر موجود ہیں دہلی میں فارغ وقت گزارنے کے چند عام طریقے پارکوں اور باغات میں جانا لوگ اپنے خاندان یا دوستوں کے ساتھ پارکوں کا رخ کرتے ہیں جیسے لودھی گارڈن انڈیا گیٹ کے آس پاس علاقہ